भारत में कई सारी जगह हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ और मैं गया हूँ लास्ट टाइम भारत में मैं भीमबेटका गया था उस ट्रिप मैं बाइक से गया था बहुत मज़ा आया था बहुत एन्जॉयमेंट किया था वहाँ पर मैं ने अपने दोस्तों के साथ अब मेरा प्लान है कि मैं अपनी बाइक से लेह लद्दाख़ जाऊँ जम्मू एंड कश्मीर घूम के आऊँ जो कि एक बहुत अच्छा प्लेस है वहाँ जाने की इच्छा मेर को बहुत दिनों से है कई सालों से मैं जाना चाहता हूँ बट मैं कोई कारणवश जा नहीं पाया लेकिन जब भी मौक़ा मिलेगा तो मैं सब से पहले लेह लद्दाख़ की सब चीज़ें घूमना चाहता हूँ उसके बाद मैं अपने भारत में स्थित ओंकालेश्वर वो घूमना चाहता हूँ क्योंकि मेरे क़रीबन दो सौ से ढाई सौ किलोमीटर दूर है जहाँ जाना चाहता